हमारे यहाँ शादियों में दुल्हन को एक से एक तौफे दिए जाते हैं जिसमें साड़ी ज्वेलरी वगैरह दिए जाते हैं शादी में सभी लोग को बुलाया जाता है जो फूफा हुए बुआ हुईं मासी हुईं और भी सभी अपना और दुल्हन जो होती है अपने फ्रेंड को इनवाइट करती है और फ्रेंड लोग भी अपना लेकर आती हैं अच्छे अच्छे जो भी तोहफा होता है दिया जाता है और दुल्हन भी अपने मन से भी कुछ तोहफे मांग सकती है और उनके मम्मी पापा भी एक से एक तोहफे देते हैं चाहे उसमें जो भी हो हर एक तरह का तोफाह देने की कोशिश की जाती है दुल्हनों को और दहेज के भी दिया जाता है औ कन्या दान के रूप में भी दुल्हनों को दिया जाता है बर्तन भी दिए जाता हैं अच्छे अच्छे और भी हर एक चीज दिया जाता है जो भी जिनकी जैसी भी रहती है वो अपना देते हैं अच्छे से अच्छे देने की कोशिश की जाती है दुल्हनों को दहेज भी दिया जाता है दहेज में जिनके पास जैसा होता है वह पैसे वगैरह देते हैं गाड़ी दी जाती है और बर्तन वगैरह दी जाते हैं कपड़े दिए जाते हैं बहुत कुछ दिए जाते हैं दुल्हनों को दहेज में और ससुराल जाने के बाद भी वहाँ पर दुल्हन को मुँह दिखाई के रस्म के समय दिया जाता है जैसे कि कोई गले में का दे दिया तो कोई कुछ दे दिया तो कोई कुछ दे दिया कान उन में का भी मिलता है कपड़ा भी मिलता है साड़ी भी सब मिलता है और भी बहुत कुछ मिलता रहता है